हलो हा करिश्मा दीदी भाॼीअ वारी मां मोहित थो ॻाल्हायां आदिपुर मां दादी हू छा मूंखे थोरी भाॼियूं लिखाइणी हुयूं ताज़ियूं ताज़ियूं भाॼियूं खणी आया आहियो तव्हां वाड़ीअ मां मूंखे हिकदमि ताज़ियूं खपनि अञा न खणी आया हुजो त अध मुने कलाक खां पोइ फ़ोन कयांव आराम सां हा मूं चयो ॾह त थिया आहिनि भाॼियूं अची वयूं आहिनि वाङण खणी आया आहियो अॼु वाङण ताज़ा वाङण ऐं घणो किलो अॼु अघु छा पियो हले वाङणनि जो किले जो ओ हो एॾा महांगा वाङण सतरि रुपए किलो मूं छा चयो सियारो अची वियो आहे त अॼु वाङणनि जो भरथो ऐं ढोढो खाइणो हो त हिकु त दादी टीह रुपया अधु किलो ॾियो न हा त वाङण हा अञा बि चार पंज शयूं खपनि वाङण लिखो अधु किलो हा ॿियो मिठियूं गजरूं अथव मिठियूं गजरूं जेके कटण सां अंदिरा अछियूं निकिरंदियूं अच्छा अॼु जो अघु पंजाह रुपया पियो हले पर मूंखे ॻाढ़ियूं कोन खपनि मिठियूं खपनि जेके अंदिरा अछियूं निकिरंदियूं आहिनि हा न उन जो अघु घणो ॿुधायव किले जो अच्छा पंजाह रुपए किलो गजरूं ॾाढियूं महांगियूं लॻी पयूं आहिनि एॾी महांगाई चङो ज़ुल्म थी पियो अच्छा पर पंहिंजे घर जी वाड़ी लॻी पई आहे मां इन करे त तव्हां खे फ़ोन कयो मां चयो ॾह थिया आहिनि वाड़ीअ मां भाॼियूं खणी आई हूंदी दादी हा त हितां हिकु किलो खनु किलो खनु गजरूं लिखिजो हा न ॿियो टमाटा सुठा आया अथव खटा पीला सावा न खपनि ॻाढ़ा ऐं हिकदमि टमाटा हा न मूंखे टमाटा टियो ॾींहं बि अहिड़ा ॾिनव जीअं भाॼीअ में सॼी भाॼी अची खटी थिए न त ध्यानु रखिजो मूंखे टमाटनि जो अघु ॿुधायो किले जो घणो अघु अथव तव्हां वटि किले जो अघु छा पियो हले अॼु चालीह रुपया किलो दादी टीह रुपया कयो न पंज किला खपनि न किले जा टीह रुपया कयो पोइ त मुंहिंजा पंज किलो लिखो भले हा न ॾेढ सौ रुपया पंज किलो थींदव ॿियो छा आहिनि ॿियूं बि भाॼियूं खपनि त थोरो त एडजस्टमेंट करिणी पवंदी न कंहिं न कंहिं मां ऐं टमाटा थिया मिठियूं गजरूं लिखियव ऐं ॿियो गुल गोभी अथव गुल गोभी ऐं गुल गोभी घणे घणे किलो गुल गोभी टीह रुपया किलो हा टीह रुपया त मूं टियों ॾींहं वरिती हुई हा त गुल गोभी अधु हा त किलो गुल गोभी बि लिखी छॾियो पर दादी ॿुधो हिन में जीत वीत त कोन निकिरंदा न टियों ॾींहं हिकु ॿ गुल गोभी त सिधो ॿाहिरि गाहिं खे खाराई अंदरि जीअं कटियासीं ऐं अंदिरा जीत निकिता अच्छा हा त किलो गुल गोभी बि लिखो हा न ऐं वाङण थिया मिठियूं गजरूं थियूं टमाटा थिया गुल गोभी थी हीउ लिखो अधु किलो शिमला मिर्च अथव शिमला मिर्च ताज़ा अॼो का ई अथव कि रखियल कल्हो का अथव मूं वटि रखियल भाॼी ओॾी महिल ई वापसि मोकिलाईंदोसांव दुकान ते दादी हा त शिमला मिर्च बि लिखो तव्हां हा न शिमला मिर्च बि अधु किलो क करे छॾियो किले जो घणो ॿुधायव अघु अच्छा हा त अघु किलो कयो हा न हा न हा किलो वाङण कजो किलो मिठी गजरूं पंज किलो टमाटा कजो अधु किलो शिमला मिर्च ऐं किलो गुल गोभी चङु कोई वांदो कोन्हे मां अची खणी थो वञांव ऐं पैसा बि ॾेई थो वञांव ठीकु आहे ओके हरिओम दादी हरिओम